हाँ जी आपकी फूल की दुकान है क्या तो हम को कुछ फूल चाहिए वो मेरे घर में प्रोग्राम है वह गुलाब का फूल है चमेली हो गया वो गेंदा हो गया

जी जी सजवाना है सजवाने का भी रेट बताइएगा फुल की कीमत बताइएगा हमको कितना लग जाएगा इक्कीस हज़ार वो तो बहुत महंगा बोल रहे हैं आप तो सिर्फ गुलाब से ही सजाइएगा क्या तो सिर्फ आप गुलाब से ही सजाइए या फिर और भी कोई फूल उसमें लगाइएगा तो और सारा फूल तो और सारा फूल तो सस्ता है तो गेंदा ओंदा लगा के कितना खर्च पड़ेगा

बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना आप इक्कीस हज़ार बहुत बता रहे हैं

तो कितना कम कीजिएगा कै दिन में हो जाएगा वो रेडी पूरा वह दो दिन बाद है

रात में है तो ये कहाँ कहाँ आपको लगेगा हमको तो खिड़की भी सजवाना है फिर गेट भी सजवाना है रूम भी सजवाना है

पूरा रूम सजवाना है फिर खिड़की भी सजवाना है फिर वो बेड भी सजवाना है जी जी आ रहे हैं हाँ ताज़ा फूल चाहिए हम ठीक है ठीक